सालमे तऽ कयगो पबनि होइ छै लेकिन एतए मतलब अभी तऽ फिलहालमे दुगो पाबनि आयल छल एक तऽ पहिले चौड़चन आयल छल तऽ ओहिमे तऽ हमलोग से पहिले आँगनमे पाबनि होइ छै ओ आङ्गनमे होइ छै तऽ पहिले कि काम करलहुॅं हमलोग सजेलहुॅं ओकर बाद किछु बनेलहुॅं बनेलाके बाद किछु ओहि पर चढ़ाएल जाइ छै चढ़ेलाके बाद सब परिवारके लोग सब बैसलहुॅं ओहिठाम बैसलाके बाद सब अपना मिल जुलिके ओहिठाम पर एक समान कि तरह ओहिठाम बैसके खेलहुॅं आ खेला खेलाके बाद अपना सब जे छै व्यवहार जे होइ छै से कयलहुॅं आ कयलाके बाद ओ सब अथी भऽ जाइ है ओहिके बाद की छै कि अभी हालमे फिलहालमे सरस्वती पूजा आयल छल ओहिमे हमलोग बहुत ईन्जॉय कयलहुॅं मूर्ति पहिले आनलहुॅं मूर्ति करलाके मूर्ति अनलाके बाद अपना पंडाल लगेलहुॅं पंडाल लगेलाके बाद सबचीज कएल गेलै हन ओहिमे आओर ओहिके बाद भसानमे कि छै कि हमलोग बहुत ईन्जॉय करलियै अपना ईन्जॉय करलाके बाद सब सब लड़का लोग सब जितना शिक्षा मानके मानके चलियौ शिक्षाके देवी छै तऽ ओहिके कारण बस सब अच्छा से धूमधाम सँ मनबै छै आओर माता रानी की कृपा से सब नीक होइ छै आओर सब साल हमलोगके बढ़िऑं होइ छै हमरा सबके कि ओहिमे कोइ कारण बस कोइ चीजके कमी नहि रहै छै आ नीक से होइ छै आओर देखबै कि से आओर ठन कि मतलब एन्ने ओन्नेमे लड़ाइयो झगड़ा हो जाइ छै लेकिन हमरा सबके देखबै कि कोइ लड़ाइ झगड़ा नहि अच्छा से होइ छै सबचीज हमलोग धूमधामसँ हमसब मनबै छियै एहिमे कोइ अथी नहि छै कोइ त्रुटि नहि छै त्रुटि नहि छै कि ईहए कारण बस अच्छा सँ हमलोग व्यवहार केलहुॅं सबसे मिल जुलिके भाइचाराके रूपमे सब करलहुॅं आओर ओहिके बाद कि छै कि से सबचीज बहुत व्यवस्थित अभी लाटेमे आब छै की मतलब एगो मेला आबै बला छै हमरा अर के गाँव मे कि ईहो मेला बहुत धूमधाम से होइ छै अभी ठीक छै कि एहि पर हमसब ठीक करै